मेरे द्वारा ली गई पहली वस्तु जो कि प्रेस है यह परेस मेरी धर्मपत्नी काली बाई को बहुत ही पसंद आई और साथ ही मैं इसको मेरे ये मैंने मेरे बच्चे भय्या लाल के लिए लिया था जो कि अपने दफ़्तर जाता है उसको भी ये बहुत पसंद आई वो जाने के पहले इस से अपने कपड़ों को इस्तरी करता है और साथ ही में ये प्रेस मैंने पास ही के मार्केट से ली थी जो कि बजाज कंपनी की है यह बहुत ही किफ़ायती दाम में मुझे मिली इसका रंग हरा है और यह बहुत ही अच्छे से कपड़ों को प्रेस करती है यह इस पर मुझे दो साल की वारंटी भी मिली है और यह मुझे बहुत ही अच्छी मिली सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं और यह मुझे लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी लेनी है क्योंकि मेरे अगले पर मतलब कुछ समय में परिवार में शादी है तो मैं ये आइरन उसको प्रेस करूँगा गिफ्ट करूँगा